جی میرے پاس کچن کا ایک گجٹ ہے جسے الیکٹرک چولہا بھی کہتے ہیں اور ایک ہے الیکٹرک کوکر بھی ہے جو میرے لیے ضروری ہے تا کہ مجھے الیکٹرسٹی سے ہی یعنی بجلی سے ہی میں آرام سے کھانا بنا سکوں چاول بن سکے میرا اور میرا سبزی ہماری سبزی وغیرہ بھی آسانی سے ہم بنا سکیں اس لیے الیکٹرک چولہا رکھا ہوا ہوں